जम्मू मिडिया दी अगर गल्ल कित्ती जाए कि कियां साढ़े पोलिटिक्स गी ओह् करदी ऐ ते इक गल्ल ते ऐ इक ते जम्मू कश्मीर दी पोलिटिक्स पैह्ले गै डामा डोल ऐ शुरू तूं इत्थै परेशानी गै रेही पैह्ले सिरीनगर आह्ला मसला टैररिजिम जा मसला कुतै गोर्मेंट डिग्गने दा मसला कदें गोर्मेंट बनने दा मसला ते उत्थु साढ़ी गोर्मेंट नराली ते दिक्खेआ जाए ते मिडिया दा में केह् रोल दस्सां इ'दे च मिडिया ने ते उ'यै बोलेआ जो गोर्मेंट ने चाहेआ जिसले जिसलै कांग्रेस हून में कुसे दा नांऽ नीं लैना चाहंदी पर जिसदी जिसदी सरकार रेही मिडिया उसदी गै रेही मिडिया ने उ'यै बोलेआ जो सरकार ने चाहेआ ओह् बोलेआ दिक्खे जाएआ ते इ'न्ना टैरिरिज्म साढ़े देश च होएआ अपने गै देश च लोक माइग्रैंट होइये कि'न्ना बुरा हा कि अपने गै देश च अपने गै घरूं कुसे गी बेघर होना पेआ होर मिडिया ने इसी कदें हाई लाइट नीं कित्ता कि'न्ने कश्मीरी डिस्पलेस होए अपने घार चूं कश्मीरी पंडतें दा जेह्ड़ा मास माइग्रेशन होएया क्या मिडिया आह्लें उसी कबर करी पाई अगर मिडिया उसी कबर करी पांदी जम्मू कश्मीर दी ते शायद हालात इ'ने बुरे नीं होंदे उ'नें लोकें गी इ'यां नीं आना पौंदा ते इस करियै में इ'यो आखना चाह्नी कि मिडिया ने कोई खास जम्मू एंड कश्मीर दी पोलिटिक्स च कोई खास रोल मिडिया दा रेहा नीं ऐ हमेशां तूं बिके दा मिडिया रेहा कोई चीज होई सकदी कोई इक्का दूक्का पत्रकार कोशिश करदा होग सच गी सामने लेआने गी लेकिन उसी कुसे ने अग्गे चलन गै नेई दित्ता अज्ज दिक्खेआ जाए ते अज्ज बी डामां डोल सरकार ऐ धारा हटी तां बी कोई मिडिया कुछ नेई बोलेआ ते दिक्खेआ जाए ते छोटे मोटे फ्री लांसरस मिडिया दे ओह आए ते हैन जम्मू कश्मीर च हून में दिक्खां जम्मू लिंक न्यूज जां आशिश कोहली जां ऐसे कोई छोटे मोटे जेह्ड़े बंदे न जिनें कोशिश फ्री लांसर बनिये अपने बिचारें गी व्यक्त कित्ता जाए कोशिश बी करादे न जो लेटैसट न्यूज होआ दी उसी कबर बी करादे न ते कोशिश बी करदे न लेकिन साढ़ा जम्मू कश्मीर इ'न्ना फैले दा ऐ कि अग्गे पिच्छे दूर दराज अंदर गाओं गलेआनें च इ'न्ना कुछ होई जंदा जिसी मिडिया कबर गै नेईं करी पांदा टैरिरिज्म ते इ'न्ना मसला होई जंदा इ'न्ना कुछ ऐ कि कोई पुच्छै मिडिया नेईं कबर करी पांदा में चाह्नियां कि कुछ ऐसी पावर दित्ती जान मिडिया गी कि बेझिझक होइयै बेधड़क होइयै जो सच ऐ उसी ओह् बोली पान हून छोटी मोटी खबरां लेइयै जेह्ड़े आई जंदे न फलानी जगहा जी कार दा एक्सीडेंट होइया फलानी जगहा जी मोटरसेक्ल एह् आह्लियां खबरां ते एह् अस अखबारें च बी पढ़ी लैने ते अगर पत्रकारें कम्म करना गा फ्रीलांसर बनियै कबर करना गै ते अचछी अचछी खबरें गी कबर करै ना साढ़े देश दे बच्चे इ'न्नी तरक्की करादे न उनेंगी कबर करै अज्ज कुछ लोक कोशिश करादे न कम्म करने दी उनेंगी कबर करने दी कोशिश नीं करादा छोटे मोटे ते बड़े न मसले न देश दे जिनेंगी सामने लेआने दी जरूरत ऐ ते मेरी मिगी लगदा ऐ कि गोर्मेंटां साथ छोड़ियै कुछ पत्रकारें गी ओपन बिचार अपने आप गी व्यक्त करना चाहिदा बड़े सारे इशु न सोसाइटी च हून इ'न्ने इशु न गोर्मेंट दे ते अगर ऐसा साढ़ा जनरललिज्म दा सिस्टम बनी आये कि मिडिया इसी प्रोपरली इसी दस्सी पाए कि चला दा केह् ऐ इग्जैक्टली ते मिगी लगदा बड़ा अच्छा होग बाकी रेही जम्मू एंड कश्मीर दी पोलिटिक्ल कबर करने दी ते मिगी लगदा नीं ऐं में कुसे दी जम्मू दा मिडिया दिक्खेआ ऐ जेह्ड़ा उसी प्रोपरली कबर करदा ऐ सब अपनी तरहां तरोड़ी मरोड़ियै गै पेश करदे न लेकिन सच गी कोई कबर घट्ट गै करी पांदा ऐ ते में फिर बी बड़े हारे बच्चे ऐसे न जेह्ड़े इस फील्ड च अग्गै आंदे न आना चाह्ंदे न करना चांह्दे न बोलना चांह्दे न लेकिन डर गै ऐसा ऐ साढ़ै पोलिटक प्रैशर गै ऐसा ऐ कि कोई ऐसा करी नीं पांदा तो इ'न्ना ते थोह्ड़ा होना चाहिदा होर होई सकदा साढ़ी सरकार दा कोई सटैविलिटी आग ते फिरी मिडिया बी अपना कम्म करी पाग